मां अॻिएं महीने दुकान तां हिकु मोॿाइल वरितो जंहिं जी कीमत मूंखे बाज़ार कीमत खां टीह टका डिस्काउंट में मिली अने उन सां गॾु मूंखे फ्रीअ में हेंस्फ्री टफन ग्लास अने अमूक ऐसेसिरीस मिल्यूं अने बि गॾु ॿी साले ई वॉरंटी मिली गॾु उन भाईअ मूंखे सभु मोॿाइल में समुझाए ॾिनई सभु सेटिंग करे ॾिनई अने कुझु बि वांदो अचे थो त मां हींअर दुकान ते वञी करे करे सघां थो पर ऑनलाइन त ऑनलाइन त कुझु बि वांदो पए आं मां न वञी सघां हां